हून अगर अस इस सवाल दी गल्ल करचै भाई कि आदमी आं मतलब मर्दा ते जनानियां इक परिवार बिच्च केह् कम्म ऐ नोह्ड़ी केह् ऐह्मियत ऐ ओह्दा ते कन्नै अग्गैं हाउ ऐक्जटली मैन एंड वूमैन इन दा फैमली डिस्ट्रीब्यूट वर्क जानी कि जेह्ड़ा मर्द ते जनानी ऐ ओह् कि'यां इक फैमली बिच्च इक परिवार बिच्च उस कम्मै गी बंडदे जेह्ड़ा उं'दा कम्मकाज ऐ ओह् कि'यां बंडदे ओह्दे बारे च ते इं'दे सारें हा जेह्का कम्मा जां मर्दा जनानियां केह् इक परिवार बिच्च ऐह्मियत ऐ उं'दा केह् इक मतलब केह् जरूरत ऐ उसदे बारे च एह् सवाल ऐ ते सवाल सुनियै जां दिक्खियै मिगी बड़ा मजा आया ते एह् सवाल दा हून आंसर जेह्ड़ा मै जवाब देना लग्गेआ ओह् इस प्रकार ऐ कि भाई दिक्खो कोई बी इक साढ़े कोल परिवार ऐ परिवार तां गै ओह् मन्नेआ जंदा ओह्दे बिच्च जिल्लै इक मर्द ते कन्नै केह् ऐ जनानी ऐ मर्द ते कोई जनानी ऐ तां गै ओह् इक परिवार ऐ जानि कि औरत औरत ऐ ते कोई मर्द ऐ ते उं'दा अगर अस उं'दे अगर जेह्का उं'दा केह् रोल ऐ भाई उं'दा साढ़ा उं'दी केह् ऐह्मियत ऐ ऐह्मियत दी गल्ल कीती जा ते भाई मर्द दी अपनी ऐह्मियत ऐ ते जननियें अपनी ऐह्मियत ऐ हून इस गल्लै गी कोई भाई समझाने ज्यादा जरूरत होंदी नी ऐ कुसै गी क्योंकि जेह्ड़ा कम्म मर्दै करना ओह् मर्दै गै करना ते जेह्ड़ा जननियै करना ओह् जननियै गै करना क्योंकि परमात्मा तरफा एह् दवैं चीजां जेह्ड़ियां इक खास कम्मै आस्तै बनाई गेदियां न ते हून भाई इसी ज्यादा कोई सनाने असें जरूरत पौंदी बी नि ऐ एह् सारें असें मिकी पता तुसें पता सारें गी पता कि मर्द जनानियां इक परिवार बिच्च केह् कम्म होंदा ऐ ते अगर अस गल्ल करचै हून हाउ ऐक्जटली मैन एंड वूमैन इन दा फैमली डिस्ट्रीब्यूट वर्क भाई मर्द ते जनानी जेह्ड़े परिवार बिच्च न ओह् अपने कम्मै गी दिक्खी सुनियै सोची समझियै जि'यां उं'दा मन करदा रूचि ऐ भाई उं'दा उस्सै स्हाबै ओह् कम्मै उसी बंडदे ते बाकी किश कम्म होंदे भाई हून करना पौंदे कम्म नि होग तां परिवार कि'यां चलना किश अंदरै कम्म न किश बाह्रै कम्म न ओह् करने करने जि'यां पैह्ले पैह्ले केह् हा कि भाई रवाज होंदा हा कि जनानियां जेह्ड़ा ओह् खाल्ली अंदरा दा कम्म करना अंदर जेह्ड़ा रुट्टी पकानी रुट्टी बनानी खलानी भांडे मांजो अच्छा फिरी अपनै केह् बोलदे उसी जाकतें गी दिक्खो जाकतें दी सेवा करो मा ब माऊ बब्बै दी सेवा करो बगैरा बगैरा एह् सारे कम्म करने फिरी एह् सारे कम्म होई जान ओह्दे हा बाद च डंगरें दी सेवा करो डंगर बी जरूर रक्खना पौंदा भाई कुत्ता बच्छु डंगर बिल्ली एह् सारियां चीजां रक्खने पोंदियां तां गै ग्रां बिच्च इक परिवार थोह्ड़ा अच्छा परिवार मन्ना जंदा ते इं'दी सारी फिरी उं'दी हून भाई सेवा बी करने पौंदी ते इस गल्ला भाई जनानियां थोह्ड़ा दिक्खना पौंदा हा बाकी ऐसी गल्ल नी ऐ कि मर्द एह् कम्म नी करदे मर्द बी एह् कम्म करदे भाई उं'दी हैल्प करांदे क्योंकि मर्दें आस्तै जेह्का बाह्र आह्ला कम्म हा उसलै सौंपा भाई बाह्रा करना खुम्बा दा कम्म करना कोई भाई होई सकै ध्याड़ी ध्यूड़ी लानी क्योंकि परिवार गी चलाने आस्तै पैसा बी चाहिदा क अनाज बी चाहिदा अनाज तां गै औना अगर खुम्बे दा कम्म करन खुम्बै कम्म करो दांद बाहो फसल लाओ फसलै कि दिक्खो नोह्ड़ा स्हाब कताब दिक्खो उसी भाई अच्छा फ्ही जिल्लै फसल पक्कग उसी बडाओ नोह्ड़ा बिच्चा जेह्ड़े दाने बगैरा ओह् कड्ढो फिरी दाने कड्डियै फिरी सारा ओह्दा कम्म करो बेचना उसी बेचो जां जे रक्खना रक्खने अंदर ते रक्खो रक्खना बी बक्खरा बक्खरा तरीका ऐ उसी खराब नी होन देना फसलै गी बड़ा कम्म होंदा बाह्रा बी एह् भाई मर्दें कम्म हा सौंपा पैह्ले पैह्ले पर अज्ज दा जेह्ड़ा जमाना ऐ साढ़ा अज्ज दे जमाने बिच्च केह् ऐ कि मर्द ते जनानी भाई दवैं बराबर मन्ने जन्दे मर्द ते जनानी अगर बराबर मन्ने जन्दे जानी कि जेह्का कम्म बाह्रा दा पैह्ले पैह्ले मर्द कीते जन्दे हे अज्जकल ओह् जनानियां बी करा दियां ते पैह्ला जेह्ड़ा अंदरा दा कम्म हर इक जनानियां करदियां हियां अज्जकल मर्द बी करा दे एह्दे बिच्च कोई फर्क नी ऐ भाई सारे अपने अपने जि'यां कुसा दा मन करदा करदे दवैं मिली'र कम्म करदे मिली'र कम्म करदे क्योंकि अज्ज दा जमाना जेह्ड़ा मिली जुली'र मिली जुली'र कम्म करगे तां गै मजा ऐ ओह्दा हां बगैर मजा नेईं ऐ आ'ऊं एह् नि आखना चाहन्नां ऐ कि पैह्ले जमाने लोक मिली जुली नि रौंह्दे हे पैह्ले जमानै भाई मिली जुली रौंह्दे हे क्योंकि परिवार बड्डा होंदा हा बड्डा परिवार ऐ तां उ'त्त च सारे केह् करने अज्जकल परिवार जेह्ड़े निक्के निक्के होइयै निक्के परिवारे होने दी बजह न ओह्दे बिच्च केह् ऐ उ'नें कम्में हून भाई थोह्ड़ी कम्मै जेह्ड़ी ऐ ओह् थोह्ड़ी शार्ट पोआ दी ऐ ओह्दे बजह न केह् होआ दा कि कम्मै ओह् इक दुए मदाद लैंदे अंदरै कम्म बी करदे बाह्रै कम्म बी करदे हां भाई दवैं कमाङन ते तां गै दवैं खाङन ते एह् बी इक क्हावत ऐ साढ़े स्याने भाई ते ओह्दा हां बगैर भाई इ'यां मतलब मुश्कल होई जंदा ऐ ते कोई नौकरी पेशी करा दा तां नौकरी बंदा ओह्दे बिच्च चलो थोह्ड़ा उसी बाह्रा सोल नोह्ड़े कोल पैसे दा साधन ऐ ओह्दे बजह ने ओह् बाह्रा दा करी सकदा मतलब करग ते ठीक ऐ ठीक ऐ बाकी इ'न्ना कोई उस घरै दी जनानियां जेह्ड़ा बाह्रा दा कम्म करने कोई ज्यादा जरूरत पौंदी नी ऐ अंदरा गै ध्यान रक्खना होंदा पर जे नमें नमें जमाना स्हाब ऐ भाई हून बल्लै बल्लै सारा किश बदलदा जा दा तस्वीर जेह्ड़ी ऐ साढ़े ग्रांऽ दी हून चेंज होंदी जा दी ऐ फर्क पौंदा जा दा ऐ ते बक्खरे बक्खरे तरीके न भाई लोकें दे अपने बाकी ज्यादातर जेह्ड़ा कम्म ऐ जेह्ड़ा ओह् मर्दें भाई जि'यां नोह्ड़ा जेह्का तुसें लगदा कि जेह्का मेरा करने आह्ला कम्म ऐ ओह् आपूं करी लैंदा ते कन्नै अपनी घरै आह्लिये जां जनानिये बी सौंपूदा ऐ ते कम्म मन्नी बी लैंदे भाई करने अज्जकल हून इयां बी थोह्ड़ा कम्म घटी ऐ गेदा डंगर लोक घट्ट गै पाला दे डंगरा दा जेह्ड़ा घटा दा जि'यां जि'यां परिवार निक्का होआ दा तां कम्म बी थोह्ड़ा घटदा जा दा अंदरा जेह्ड़ा ते बाकी जेह्ड़ा खाना पकाना दा कम्म ऐ भाई ओह् पैह्ला चलादा आया ते अज्ज बी चलदा ऐ हून अग्गें बी चलदा आवा दा एह् ते निं ऐ भाई हून कि कदें ग्रांऽ च बी बना बनाए दा खाना जेह्का आर्डर कीता नि ते घर पुज्जी जानी पुज्जी जा जां के ओह् ओह् होई जा एह् नि होई सकदा ऐ भाई अजें बी ते थोह्ड़ा टैम लग्गना इसी जी होने पर आ'ऊं इ'यै आखना कि एह् चीज गलत ऐ तर तक आपूं बनाह्गे तां गै आपूं खाह्गे अच्छी चीज ऐ इक अच्छी सोच ऐ हाउ हैव दीज रोल इवाल्वड भाई धीरे धीरे इ'यै क्हानी ऐ कि बल्लै बल्लै हून फर्क पौंदा जा दा ऐ एह् जेह्कियां सारियां चीजां इ'यां जि'यां पैह्ले बनी दियां हून बल्लै बल्लै ओह् बदलदियां जा दियां तस्वीर बदलदी जा दी ग्रांऽ दी तरक्की होंदी जा दी तरक्की जिन्नी हो दी उ'न्नी हून लोकें दी सोच बी बदलदी जा दी पैह्लें जेह्ड़े जनानियें बाह्र निकलने नि हे दिंदे अज्ज लोक अज्ज दी ओह् सोच नि ऐ रेह्दी अज्जकल जनानियां बी जेह्ड़ियां बाह्रा दा कम्म करा दियां तुसें मैं पैह्ले बी सनाया ते हून बी सनान लग्गेआ ते एह् बल्लें बल्लें जेह्की तस्वीर ऐ साढ़े ग्रांऽ दी एह् चेंज होंदे जा दी फर्क पौंदा जा दा भाई जरूरी बी होई दा अज्जकल एह्दा कम्मकाज गै नि ऐ भाई केह् करचै अंदरा बी करने पौना ते बाह्रा बी करने पौना नेईं करगे तां फिरी इक परिवार कि'यां बढ़ी सकदा परिवार ओह् परिवार नि होना जित च कम्मकाज नि होग ओह् परिवार सुस्त परिवार होई जाना भलेआं गै ते थोआढ़ा सवाल दा जवाब देने मिकी बड़ा मजा आया भाई बड़ा मिकी अच्छा लग्गेआ कि तुसें मेरे कन्नै इ'न्ना शैल जेह्ड़ा सवाल पुच्छेआ धन्नवाद